بائیکر کے طور پر کچھ اہم چیلنج ہے اور ان سے نمٹنے کے طریقے ہمیشہ ہیلمیٹ پہنے ٹریفک قوانین کی پابندی کرے اور دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ کمپیونیکیشن کے لیے ہاتھ کے اشارے استعمال کریں خراب موسم کی پیش پیشگوئی دیکھ کر سفر کی منصوبہ بندی کرے بارش میں واٹر پروف جیکٹ اور بائک کو استعمال کریں اور برف میں سلیپنگ کی روک تھام کے لیے ٹائروں میں ٹائروں پر چینج استعمال کریں رفتار کم رکھیں آگے کا راستہ دیکھ کر چلیں اور غیر ہموار سڑکوں پر زیادہ محتاط رہیں زیادہ محتاط رہیں آگے پیچھے دیکھ کر چلیں اور کم رفتار رکھیں لینڈ سلائڈس کی پرخطر جگہوں سے بچنے کی کوشش کریں محفوظ راستے منتخب کریں اور قدرتی آفت کی پیشگوئی دیکھ کر سفر کرے جنگلات میں سفر کے دوران دن میں چلے شور نہ کرے تاکہ جانوروں جانور خبردار رہیں اور رات کو کیمپ لگاتے وقت احتیاطی تعبیر اختیار کرے ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری اور لازم ہے